नमस्ते अरे हमारी लड़की की शादी उदी पड़ी है हमको दूध चाह रहा है हाँ दस लीटर भैंस का दस लीटर गाय का हाँ बोलिए सब कितना पैसा हुआ हाँ बोलिए हाँ वह चाहिए खोवा ओवा मिल जाएगा हाँ तो सब को पैसे हमको ताजा खोवा चाहिए सब जोड़ कर हमको पैसे बताइए हाँ सब जोड़ कर हमको सब पैसा बताइए तब देंगे हम मक्खन ओखना है अच्छा तब ठीक हमारे यहाँ छोटे बच्चें हैं इसीलिए चाहिए सब कर जोड़ कर पैसा आप बताइए सब सब कुछ के जोड़ कर आप बताइए हाँ थोड़ा सस्ता दूध उध लगाइए मक्खन उखन सही थोड़ा सस्ता लगाइए हाँ कुछ कम करिए तब न लेंगे

हाँ मखखन ओक्खन दूध उध है खोवा ओवा ताजा खोवा दीजिए

हाँ ताजा खोवा ओवा दीजिए चलिए ठीक है नमस्ते